प्रेसर कुकर में भोजन बनने के लिए कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रेसर कूकर में बनाया गया भोजन कई हमारे पेट में कई बीमारियों को उत्पन्न करता है अब गैस गैस जिसमे जिससे सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है गैस बनना गैस का बनना कुकर की कुकर में जो बनी हुई दाल रहती है उससे यूरिक ऐसिड बहुत बढ़ता है हमारी बॉडी में और उससे कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं इसीलिए जो पहले के जमाने मे जब पहले हमारे यहाँ जब बुजुर्ग लोग जो माताएं बहनें रहती थी वो को दाल जो बनती थी वो दाल को पहले भिंगो कर रखती थी फिर एक घंटा डाल भिगोने के बाद दाल को खौला कर के बनाती थी उस दाल के से यूरिक ऐसिड वो एक यूरिक ऐसिड नहीं बनता था क्योंकि दाल को जब हम खोल कर बनाते है तो उसमें साइड में जो झाग आता हैं उसको हम चम्मचे से एक सहायता से बाहर निकल देते हैं और उस उसको प्योर दाल को बनने देते है कुकर में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते है जिसके कारण से वो यूरिक ऐसिड का कारण बढ़ने का कारण बनता है हमारी बॉडी में इसलिए दालें या सब्जियाँ कोई भी हो कोशिश करें की कुकर में नहीं बनाए ये सभी चीज़ें कढ़ाई में बनाए या खुली हुई किसी मिट्टी के बर्तन मे बनाए तो सर्वश्रेष्ठ होगा